हैलो कंहिं कंहिं वर्ड अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके चवण में सुहिणा लॻंदा आहिनि सुठा लॻंदा आहिनि लेकिनि ॿुधण में ॾाढा इरिटेट कंदा आहिनि त अहिड़ी बुॾई लख लानत अथई पेर जे हेठा नांग अचई कहिड़ो अलाए निभाॻो माण्हू आयो पनौती लगाए वियो